सिंधी भाषा सिंधी समुदाय जी मातृभाषा आहे गुजरात जे कच्छ जिले में सिंधी भाषा ॻाल्हाईंदी वेंदी आहे उनखे कच्छी भाषा चवंदा आहिनि सिंधी भाषा में मुख्य छह ॿोली आहिनि सीरोली विचोली लारी थारी लासी ऐं कुंजी सिंधी भाषा में ॻ ञ ञ ॾ ऐं ॿ इनखे अलॻि आवाज़ करे उच्चारण करण जो करो कयो वेंदो आहे जीअं त पुटु निंड ऐं टो ऐं ॿिया शब्द हिन तरह आहिनि जिपूं खटु सुठो ॾिगो तिखो अहिड़ी तरह आहिनि सिंधी भाषा में पंहिंजे लाइ हीअ अखर वापराईंदा आहियूं मां ऐं असीं मूं असां ऐं ॿियनि जे लाइ हीअ शब्द यूज़ कंदा आहिनि तूं तवहीं तव्हां वापराईंदा आहियूं